जेह्ड़ी साढ़ी लाईफ बिच एडवांस टेक्नोलॉज़ी आई ऐ स्मार्टफोन इंटरनेट बगैरा असें बड़ा फायदा इस चीज़ टेक्नोलॉज़ी दा क्योंकि एह् साढ़ी टेक्नोलॉज़ी हर चीज़ै ई मतलब घर बैठे दे कम्म होई जाना बुकिंग बगैरा होटल दी मेक्सीमम पेमैंट सेटिंग्स सेटिंग्स वर्किंग कुछ बी कुछ बी मतलब की होई जाना साढ़ा कम्म जो बी होग जियां पैह्लें जियां सानूं धक्के खानै पौंदे हे अग्गें पिच्छें जाने गी अग्गें पिच्छें कुदै जाना पौंदा हा जी एह् कम्म घर बैठे दे होई जाना तुंदा बड़ा अच्छा जी सरकार नै साढ़े ताहीं अड़वांस टेक्नोलॉज़ी लेई आई ऐ हैनी बड़ा अच्छा बेनीफिट होना धन्नबाद करना सरकार दा बड़ा कि एह् जेह्ड़ा बड़ी अच्छी टेक्नोलॉज़ी लेई आई जिनें साढ़े बास्तै बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा कीता एह् ते एह् कदम बड़ा अच्छा चुक्के दा सरकार नै फ्री एड़वांस टेक्नोलॉज़ी ऐ स्मार्टफोन होइये बड़े सारे इंटरनेट जेह्ड़ा अस यूज़ करने आं हर चीज़ स्मार्टफोन दा फायदा बड़ा बहुत फायदा ऐ फोन दे बगैरा इन्सान दी जिंदगी रेही निं ऐ कुछ फोन दा यूज़ करदा इन्सान अज्जकल हर चीज़ घर दा जेह्ड़ा वर्क हर कम्म फोन दे यूज़ कन्नै करा दे अज्जकल बड़े सारे न मतलब ऑफिस बिच बड़ी बड़ी कंपनी बिच लोग लग्गे दे घर बैठियै अपना कम्म करी जा दे इंटरनेट दे थ्रू तुस हेल्प एह्दी मतलब इस फोन दी मदद कन्नै इंटरनेट होइया होर होर बड़े सारे अज्जकल जेह्ड़े कैफे खुल्ले दे कैफे बिच मतलब की अपनी बैंकिंग बैंकिंग दी मतलब कोई बी पेमैंट करा दे शॉपिंग बगैरा बुकिंग करिये कुदै बी जाना होऐ ते ट्रेन दी बगैरा टिकट कट्टा दे होर होटल दियां टिकटां कटोई जा दियां बैंकिंग दी बड़ी बड्डी पेमैंट आ ते ओह् इंया थोह्ड़ा बहुत टैक्स लांदे आ एह् कम्म होई जंदा साढ़ा शॉपिंग बगैरा ऑनलाइन पेमैंट करी ना स्मार्टफोन अपना ऐप होइया फ्लिपकॉर्ट होइया शॉपिंग करने ई पेमैंट इतनी गर्मी आ इंटरनेट ना साढ़ी जिंदगी बड़ी बदली दित्ती दी ऐ इंटरनेट बड़ा अच्छा होआ जेह्ड़ा एह् साढ़ी लाईफ बिच आया अस अगर स्हेई यूज़ करचै मतलब की इस्तेमाल करदे करदे इंटरनेट गी ते अच्छा अच्छा होई जंदा ते बड़ा अच्छा बड़े अच्छे मुकाम पर पुज्जी सकने होर केईं लोक गलत बी यूज़ करदे ते ओह् आखदे नेईं करना चाहिदा अपनी लाईफ बिच अपने एन्वारनामैंट च इयै अपनी सोसायटी गी समझाना चाहिदा की वातावरण बिच असें गलत यूज़ नेईं करना एह् साढ़े अच्छे यूज़ आस्तै बने दा की असें अच्छा यूज़ करगे इसगी अच्छा लेई जाह्गे ते असें दूर पुज्जी जाना अच्छी जगह सैटल होई जाना असें होर कोई मतलब की जगह निं बंदा लैंदाअपना बड़ा कम्म ऐ करी लैंदा स्मार्टफोन दी हेल्प कन्नै जेह्ड़े एड़वांस टेक्नोलॉज़ी आई गेदी होर बी बड़ी चीज़ां आई गेइयां फोन इंटरनेट बगैरा आए मतलब होर बी बड़ी अच्छी आइयां ईजी होई बड़ी लाईफ बड़ी ईजी होई ईजीअर करी दित्ती इनें क्योंकि जेह्ड़ी टेक्नोलॉज़ी आइयां पैह्लें कुत्थें टेक्नोलॉज़ी ही कुदै संदेशा देना होंदा हा चिट्ठी पाना पौंदी ही जां अग्गें पिच्छें चिट्ठी पानी पौंदी क्योंकि नौकर होंदा जियां फौजी कोई बी बंदा फौज़ च नौकर होंदा कोई बी मतलब उसगी चिट्ठी पानी किन्नी देर बाद असेंगी घर कुदै हफ्ता हफ्ता म्हीना म्हीना घर गेदे कुदै

इन्ना असें अपने साइंटिस्टें पर गर्व करना चाहिदा की इन्नी टेक्नोलॉजियां लेई आंदियां साढ़े बास्तै बड़ा अच्छा कीता साढ़ा फ्यूचर मतलब ब्राईट कीता निं अच्छा होर बी बड़े बड़े करा दे मतलब की प्रोजेक्ट साढ़े साइंटिस्ट अस चाह्नें बी हैन की मिशन सफल रवै इंटरनेट आह्ला ज ेह्ड़ा कीते दा एह्दे पर सारें गी पता मतलब की अच्छा यूज़ करगे अस दूर पुज्जगे होर अस गलत यूज़ करगे ते फ्ही केह् ओह् गलती साढ़ी अपनी गै अपने लागै दिगै समझाना चाहिदा अपने बच्चें गी हर बच्चे गी हून साढ़े जियां कोरोना आया बड्डी महामारी आई पढ़े बच्चे फोनै ई पढ़े फोन नेईं होंदे ते केह् आक्खदे कुद्धर जाना चलो अगर फोन निं होंदे ते इंटरनेट निं होंदा फिर इंटरनेट दा बी बड़ा बड्डा रोल ऐ ते फोन बनाये जिन्ने पैह्लें उंदा धन्नबाद करने आं होर मतलब इंटरनेट जनेही ऐ जरूरी हर चीज़ मतलब की बगैर इक्क सिस्टम होंदा बने दा ओह् बड़ा अच्छा सिस्टम इंटरनेट ते फोन दे बिच अच्छा सिस्टम मतलब की बने दा मतलब की अच्छा यूज़ करना चाहिदा इनें